हमे हमे के बाजैत छियै हमे चप्पल जुत्ता बेचैबला छियै

कथी लैके छलै चप्पल लैके अइ ओ की भेल मतलब अभी कहाँ छियै ओ खानपुरमे छी तऽ आबु दोकान पर चप्पल दऽ देब की भेल की चप्पल आर टुटि गेल की

हँ चाही हूँ तऽ ठीक हए आबु

हँ तऽ ठीक हए ठीक हए आबु लेकिन चप्पल तनी महङ्गो मिलत आ सस्तो मिलत आहाँकेँ बिचार से जे अच्छा लागत ओ चप्पल लैके पड़त हँ तऽ रेट लगा देबै लेकिन अभीके समयमे तनी भाव तनी बेसी बढ़ल छै तऽ हिसाबे से ओहन करबै तऽ ठीक रहत

हूँ हँ तऽ ठीक हए

तऽ ठीक हए लऽ लेबै तऽ ठीक आ मानि लिअ दोकान पर आबु आ ओहिके बाद बतिआय छियै लेकिन चप्पल तनी महग मिल महङ्ग आर मिलत ओहने हिसाब से अप्पन आब जादा कम बेस तऽ करेबै ने अभी देखिऔ रेट तऽ सब रङ्गके हए कम्पनी पर निर्भर हए पैरागोन चाहे फ्लाइट चाहे रिलैक्सो ई सबके हिसाब से जे चप्पल अहाँके बढ़िआँ लागत ओ चप्पलके देखिऔ रिलैक्सो आर तऽ एक सए प्लसमे मिल जाइत हए लेकिन फ्लाइट आरके लेबै तऽ ओ अढ़ाइ सए तीन सए चारि सै एनामे दाम मिलैत छै अहाँके जे पसन्द आएत ओहने चप्पल लैके पड़त हँ अहाँके मजगूती बढ़िआँ से मिलत दिक्कत नहि होयत मजगूती बढ़िआँ से रहत कोइ दिक्कत नहि चप्पलमे

नहि तऽ हमहूँ ओहने चप्पल बेचैत छी जादा जादा जादा जादा दिन टीकैत ओहने हिसाब से हमहूँ ओहए ने कहैत छियै हँ तऽ कोइ दिक्कत नहि चप्पल अहाँके बढ़िआँ से बढ़िआँ हम देब बस तनी दाम लागत लेकिन कोइ दिक्कत नहि चप्पल हम बिजोड़ देब हँ ठीक हए लेकिन चप्पल हँ बढ़िआँ से चप्पल दऽ देब कोइ दिक्कत नहि अहाँके जे मन खुश करि देब

ठीक अइ ठीक हए रखु